असां जे भारत देश में केतिरी क़ौमुनि जा माण्हूं रहंदा आहिनि असां जे सिंधीयुनि माण्हुनि में बि एकता में अनेकता ॾिठो वेंदो आहे हिते सभिनि क़ौमुनि जा माण्हूं गॾु थी करे त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जीअं त मुंहिंजे घर जे पासे में महाराष्ट्र्नि फैमली रहंदी आहे असां खें हुननि जो त्योहारनि जी सभु ख़बरु आहे ऐं उननि खे बि असां जी सभु त्योहारनि जी ख़बर आहे जीअं त थदड़ी थींदी आहे असां जे सिंधीयुनि में त असां ॻॾु थी करे त्योहार मल्हाईंदा आहियूं